दक्ट'र जोंनि गलागाव एरियायाव जोंहा दक्ट'र दङ आरो बियो मुलिखौ हरनानै जों बबेबा मोजां जायो सोरबा बायदिया मोजां जायो सोरबा बायदिया बेया जायो दक्ट'रआ ओमफ्राय आरो जोङो जालायाव दङ जालानि दक्ट'रनियाव लाङो जोङो आरो बेयाव हामाबा आरो लाङो जों पाथसाला बरपेटा बेफोराव लाङो जोङो आरो मोजाङै मोजां हामाबा बेसेबा गुवाहाटीमानि जोङो लांनांगौ बेमारिखौ आरो दक्ट'रफोरा मोजाङै गलागावनिया मोजाङै नायाबा आरो माबायाव लाङो जोङो जालायाव लाङो ओमफ्राय आरो जालायाव लांनानै आरो बेयाव जुदि मोजां जायाबा जोङो माबायाव पाथसालायाव लाङो पाथसालायाव जुदि हामाबा जोङो बरपेटायाव लाङो बेमारिखौ आरो ओजोंहाय आरो माबायाव लाङो जोङो बारा बारा जुदि बिसोरो हायाबा दक्ट'रा लिरनानै हरगोन आमुक दक्ट'रनियाव लां होनना बुङोबा जोङो गुवाहाटीया जोबथा आं गुवाहाटीखौल' मिथिगौ बेनिफ्राय आरो आं जेबो दक्ट'रखौनो मोजां मिथिया